سب سے پہلے اس بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو ڈرائنگ ہوتی ہے وہ انسان کے دماغ کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے اس کام میں وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے اور میرے خیال سے ڈرائنگ لوگوں کے لیے علاج یا فائدہ اس وقت ثابت ہوتی ہے جب ہم کسی پریشان یا بیمار آدمی کے لیے خاص طور پر ڈرائنگ کرتے ہیں یا اس کی تصویر بناتے ہیں اور اس سے ان کو خوشی ملتی ہے اور ان کے اندر خود بخود ایک آرام کا احساس ہوتا ہے جس سے یہ چیزیں یہ چیز لوگوں کو بہت فائدہ دیتی ہے اور لوگوں کا علاج اس کے ذریعے سے ممکن ہو سکتا ہے میں ایک شخص کے طور پر بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں کہ جو میں نے سیکھا ہے جیسے کہ اس کے اندر سب سے نظم و ضبط کی پابندی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی طرح سے تنظمی مہارتیں بھی پائی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے خوشی حاصل ہو سکے یہ چیزیں میں نے ڈرائنگ کی شروعات سے ہی سیکھ لی تھی